नां मेरा कोई फेबरट आर्टिस्ट जां कोई ओह् नेईं ऐ में अपने आप बिच बी इनफुलंस होई दी आं जेलै में ड्राइंग बना दी ही मेरी मम्मा मिगी आखदी ही मिगी बड़ी शैल ऐ बड़ी शैल ऐ इस गल्ल गी सुनियै में होर शैल शैल बनान लगी इस करियै मेरी ड्रांइग होर शैल होई गेई में

ओह् हल्ली म्यूजिम बिच पेदी ऐ एह् मेरी आर्ट एंड कराफ्ट दीैजो में अग्गे बढ़ी आं